आतां आमच्या वाठारांत पयत न्हय जाल्यार मेन अशीं आसात पिकां तीं म्हटल्यार आंबो काजू भात अळसांदे नाल्ल आनी सुपारी आतां आंबो आसता न्हय ते आमकां एप्रील ते जून म्हटल्यार मेळटात आमांत आंबो आसा पय गोंयांत मेन आंबे खपपी म्हळ्यार तो जात आसा ती मानकुराद मानकुराद सगळे लोक खावपाक यूज करतात मागीर पावसांत बीन असो जाता तेका मांगेलाल म्हणटात मागीर हालव्या खातीर स्पेशल आमचो गोंयचो आंबो म्हणजे तो मुसराद तो स्पेशल हालव्या खातीरच यूज करतात मागीर काजू आसा तो सुद्दां सेम सिझन आंबे आनी काजूंचो काजूंत परत दोन चार वरायटी आसा एक वेंगुर्ला चार म्हणजे ताचें तांबडें मुट्टें आनी खूब लागता ते आनी वेंगुर्ला सात म्हणून मोठी काज आनी कमी लागता मात काज मोठी आनी मेन काजू आसा तो सगळो असो भाजून फूल एक्सपोर्ट जाता मागीर उरलेले वयर मुट्टे आसतात तेंची गोंयांत सामकी फॅमस अशी निरो फेणी हुर्राक अशें सगळें करतात मागीर पावसांत भात मेनली भात लायतात सगळे कडेन मागीर तो सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हणल्यार तो फूल जाता मागीर तें काडून ताचें नवें करून फोव करून दिवाळे कडेन खातात आमी मागीर अशें थंडीचे हितून जे आमी लायतात तेन्ना अळसांदे लायतात मागीर चडशे अळसांदे आसतात ते मेनली फक्त गोंयांतूच खातात ते पल्सीसाचे हितून येतात म्हणजे राजमा भशेन दिसपाक आसतात सादारण ते मागीर भात सुद्दां गोंयांत दोनदां लायतात एक पावसांत लायतात आनी एक वांयगण म्हणून लायतात म्हणजे केन्ना उनाळ्याच्या दिसांनी जेन्ना पाणी लोकांक चड आसता थोड्या कडेन तेन्ना वांयगण म्हणून लायतात तेन्नाय भात पिकयतात गोंयांत मागीर नाल्ल नाल्ल म्हणजे कितें कल्पवृक्षांत जाता म्हणजे सगळे झाडा पसून तें जें झाड आसा न्हय सगळें तेचें युझफूल म्हणजे झाडाचें खोड आसा तें वांशे म्हणून यूज करतात घरांत वापरतात मागीर चुडटां आसात तांचीं झाडू करून गोंयांत विकतात हिरांची झाडू मागीर नाल्ल लागता ताचे मागीर खावपाक यूज करतात मागीर नाल्लाची सूर काडटात तें दोदोलान यूज करतात मागीर विनाग्र करतात ताडी करतात सुपारी आसा ती पानां वांगडा खातात आमचें देवकार्य कितें आसा धार्मीक विधी आसा तेन्ना खूब लागता मागीर वखदांनीं यूज करतात नाल्ल सुपारी ह्यो चड तुका फोंड्या वाळपय बिचोले पेडणे ह्या सायडीन तुका चड मागीर आंबे काजू भात अळसांदे भात हें सगळे कडेन लायिल्लें वयतात